बीमार बीमार परि जाइत छै तऽ खिचड़ी बनेलहुँ राहड़िके अथी मसुरीके दालि दऽ के खिचड़ी बनेलहुँ कहियो मूँगके दालिके खिचड़ी बनेलहुँ कहियो अथी रहड़ी राहड़िके दालिके खिचड़ी बनेलहुँ कहियो कहलहुँ तऽ ईसब अथी सब बीमारी अइ तऽ पचल कहियो बनेलहुँ अथी चनाके दालि बनाए कऽ खिचड़ी बनाए कऽ देलहुँ कहियो रोटी बनाए कऽ देलहुँ गहूँमके रोटी बनाए कऽ देलहुँ कहियो अथी मकैके रोटी बनाए कऽ देलहुँ कहियो अथी लऽ कऽ इहए सब लऽ कऽ दालि बनाए कऽ लऽ कऽ देलहुँ पातल दालि बनाए कऽ देलहुँ कहियो गाढ़ नहि बनेलहुँ पातर बनाए कऽ देलहुँ कहियो रोटी गहूँमके रोटी बनाए कऽ देलहुँ कहियो पातर सहए अथी बनाए कऽ देलहुँ कहियो भेल मकैए रोटी बनाए कऽ देलहुँ कहियो भेल तऽ खिचड़ी बनाए पातर खिचड़ी बनाए कऽ लऽ कऽ देलहुँ ईहए सब देलहुँ कहियो मुँगके दालि दऽ देलहुँ कहियो अथीके दालि राहड़िके दालि दऽ देलहुँ कहियो चनाके दालि दऽ देलहुँ कहियो मसुरीके दालि दऽ कऽ खिचड़ी बनाए देलहुँ पातर बनाए देलहुँ धिआपुता अपन सब खाए जाइ गेल बिमारी अथी पचल मसल्ला तसल्ला नहि देलहुँ कहियो अथीके मटरके सबजी बनाए कऽ देलहुँ कहियो अथी लऽ कऽ देलहुँ तोरीके अथी भुजिआ बनाए कऽ देलहुँ ईहए सब बनाए कऽ देलहुँ कहियो मकैके रोटी लऽ कऽ देलहुँ कहियो सोहारी बनाए कऽ देलहुँ कहियो खिचड़ी बनाए कऽ देलहुँ पातर खुब पातर बनाए कऽ देलहुँ कहियो कहलक अथी खिचड़ीके अथी पी अथी कऽ के दालि घोटनी से लारिके पातर बनाए कऽ देलहुँ तऽ चम्मचसँ खयलक कहियो उलबा रोटी बनाए कऽ देलहुँ ईसब खयलक